मध्य प्रदेश में कई प्रमुख संगीत स्थल हैं पर जहाँ से मैं आता हूँ जबलपुर से वहां पर मैंने कई बार ग्लोबल में देखा है कॉन्सर्ट्स देखे हैं संगीत देखा है और मैंने इंजॉय किया है और यह भी देखा है कि ग्लोबल में जहाँ संगीत होता है कॉन्सर्ट्स होते हैं वहाँ पर लाखों की तादात में लोग आते हैं उस माहौल को देखते हैं उस माहौल में वे आनंद लेते हैं और और भी कई जगह हैं लेकिन मैंने ज़्यादातर ग्लोबल श्री राम और और यहीं जैसे अपना गोल बाज़ार हो गया यहाँ मैंने अधिकतर संगीत के कॉन्सर्ट्स देखे हुए हैं और लोग काफ़ी अच्छे से मानते हैं आते हैं अच्छे से सुनते हैं अपने परिवार के साथ आते हैं इंजॉय करते हैं